हेलो सोना लैके छलै घरमे शादी उदी छै तऽ मँगलसूत्र लैके छलै हँ सस्तेमे लै छै पाँच हजार हमरा लैके छलै सस्तेमे

तऽ कहिआ अइए

हँ तऽ देखाबिऔ

चाँदी कइसे छै तऽ कै कइसे छै जानबै तब ने हँ हँ हँ चाँदीके औँठी लैके छलै चाँदीके आओर हँ एक हजार नओ सओ नओ दुइगोके कतना रुपैआ हो जाइ छै ऑडर दैके पड़ै छै कि दोकानपर आबैके पड़ै छै दोकानेपर आबै छिए समझली कै बजेसँ कै बजे दोकान खुलै छै आठ बजे सुबह बन्द कतना बजे होइ छै शादी उदीके काम हइ ने थोड़ा लेट भी हो सकै छै ओ टाइम हुँ एक तारीखके लैके छै आओर कथी कहै छै ई मँगलसूत्र दुइगो लैके छै दुइ दस हजार कहै छै तऽ दुनूके कै गो हो जाइ छै पइसा उँ औँठीके हँ